बिहारमे एखन बहुत मुद्दा एहन छै जे ओ चुनौतीसँ भरल छै ओकरा दूर करै के लेल बहुत काज करै पड़तै ओहिमे जेना एखन बिहारमे अन्न धन योजनावला बात चललैए जेनाकि एखन किसानके रुपैआ मिलै छै ई बैङ्कमे पासबुक खोलल गेलैए ई सब तऽ ठीक छै लेकिन चुनौती छै बाढ़िके समस्या शिक्षक सबके बहालीके समस्या बेरोजगारीके समस्या ई सब समस्या सरकारके बहुत छै जकरा दूर करऽ पड़तै ओहिके लेल सरकारके ध्यान दए कऽ एकर व्यवस्था कयल जाय नहि तऽ बाढ़ि आबि जाइ छै एकरा बाढ़िके रोकबा के लिए सरकारके तैयारी पहिनेसँ करै पड़तै जहन बान्ह टूटि जाइ छै तकर बाद एकर तैयारी नहि भए सकै छै आओर पर्यावरणके रक्षाके लिए एखन वृक्ष लगायल जाइ छै लेकिन ओहिमे आओर बढ़ोतरी कयल जाइ राजनीतिक व्यवस्थामे बहुत उलट पलट भए रहल छै बिहारमे सबमे मतभेद छै अइ दुआरे की काम जे छै ओ बहुत कम भए रहल छै बिहारके सामनेमे अबैवला बहुत सारा चुनौती छै